हेलो भैया क्या मेरी बात कैब ड्राइवर से हुई है जिसका ऑटो मैंने सुबह बुक कराया था जी भैया भैया मैंने आपको जो एड्रैस रेलवे एस्टेशन का दिया था मुझे लेने के लिए तो वह किसी कारणवश से मुझे बस स्टॉप जाना पड़ा था तो आप वहाँ रेलवे स्टॉप पर ना आ कर बस स्टॉप पर आइए आपको हुई असुविधा से मुझे खेद है भैया धन्यवाद